हाँ हैलो हाँ जी हाँ बोलिए हाँ तो यहाँ पर यहाँ पर पुलोट ले लीजिए आप जहाँ पर जा रुक रहे हो वहाँ पर दिला देंगे यहाँ पर ग्वालियर में दिलवा देंगे

यहीं हाँ तो प्लॉट ले लो आप प्लॉट बना के सर लेकर बना लो हाँ

प्लॉट लेकर बनवा लो आप हाँ तुम्हारा कम से कम बीस लाख रुपये

हैं आठ नौ महीने में आठ नौ महीने में तैयार होगा वह

हाँ सब सेम हाँ सब पैंट वग़ैरह होकर सब तैयार वैयार

और क्या

हाँ अच्छ हाँ तो आपको फिर नहीं आपको जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा आपको ग्वालियर में बहुत प्लॉट बिकाऊ हैं